مجھے گانا گانا بہت پسند ہے اور گانا گانا میری ہابی ہے اور میں روزانہ گانا گاتا ہوں مجھے اسٹیج شو کرنا بہت پسند ہیں اور میں بہت سارے اسٹیج شو کر چکا ہوں میں اپنے اسکول کے تمام پروگراموں میں گانا گانے کے لیے حصہ لیتا ہوں اور گانا گاتا ہوں اس کے علاوہ میں اپنے گھر کے سارے فنکشنوں میں گانا گانا پسند کرتا ہوں جیسے بر ڈے کا پروگرام ولیمے کا پروگرام اور انگیجمنٹ کا پروگرام